ہمارے علاقے میں ہاتھی پارک ہے جو کہ مایاوتی نے بنوایا تھا اور فلم سٹی بھی ہے جس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور ہمارے علاقے سے دہلی کے باڈر پر بہت ہی مشہور ایک مندر بھی ہے جس کا نام اکشردھام مندر ہے ان تمام جگہوں پر لوگ کافی تعداد میں سفر کرتے ہیں اور ان مقامات کو کافی پسند کرتے ہیں